میرے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا تو وہ وقت ایسا تھا جب ہمیں بہت ضروری اہم فیصلہ کرنا تھا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم کس ڈاکٹر کی رہنمائی میں ابو کی دوائی کروائیں جس سے ہمارے ابو کو وقت رہتے سارے علاج مل سکے اور جن جن سے میرے ابو جلد از جلد خطرے سے باہر ہو جائیں اور اس وقت انسان ایسا عالم ہو جاتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بس ہم ایسی جگہ لے جائیں جہاں فوراً شفاء ہو ہمارے والدین کو لیکن اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے اور اپنے پڑوسیوں سے بہت لوگوں سے رائے لی لیکن ان پھر پھر میرے ایک چچا جان تھے انہوں نے ایک ایرا نامہ ڈاکٹر کو ایرا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے ان کے بارے میں بس سجیسٹ کیا جو ایک بہت زبردست ہاسپٹل ہے اور وہاں ہر طرح کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگو کو صحیح ٹائم پر ابو کا صحیح علاج کر سکے